मेरी ज़िन्दगी में अभी तक जो नेगटिव एक्सपेरेन्स जो रहा है वह इलेक्ट्रॉनिक समानों से रहा है जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगी की पहले हम जैसे एक टमाटर की चटनी पीसना है हमको खाना है बहुत अच्छी लगती है तो हम उसको पत्थर में पीसा करते थे लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करने वाला मिक्सर आया ब्लेंडर उसमे हम चटनियाँ पीसेंगे तो हमको उसका जो स्वाद है वह बहुत ही अलग लगता है ने खा तो पाते है लेकिन जो पत्थर से बनी हुई चटनी रहती है उसका स्वाद अलग रहता है ऐसे ही हमारे जीवन में जितनी इलेक्ट्रानिक्स से सम्बन्धित हाँ उपयोग करने वाली मशनरी चीज़ें आई है न वह हमको आरामदायक तो है लेकिन दूसरी तरीके से हमारे जीवन मे वह बहुत हानिकारक है